हेल' औ माथो सानथिसो ए माबा गोसोखांदोंमोन दिनै माबा खब'रमोन ए माबेमोन सोंदो दे आंबो जोंनाथ' फास बोसोरानो जाबाय ओमफ्राय सोहैनांगोन सोहैनायाथ' सोहैनांसिगौ ओमफ्राय नोंसोरनियाबो जाबाय नामा फास बोसोर एह प्राइभेथाव सोनो ना गभर्नमेन्टाव होगोन ओं गभर्नमेन्टाव फिसआ खम खमा ओमफ्राय फोरोंनायानो क्लासफ्रानो मोजां जाया नामाथाय प्राइभेथावनो हरब्लानो साबसिन जागोन नामाथाय औ फिसानो बुरजा बुरजाथार बेनाबो गभर्नमेनथाव हरसै जोंहाबो बेखौनो रायज्लायगासिनो नै माने गभर्नमेन्टआव हरब्ला साबसिन जागोन ना प्राइभेथाव साबसिन जागोन अबेयाव मोनसेया साबसिन दाथ' प्राइभेटना फिसाबो बुरजा गभर्नमेन्टआव क्लासाबो मोजाङैनो जाया दाथ' प्राइभेथावनो हरसै नामा सानदों नोंसालाय माहाय हरगोन बायदि एह इउ एन आवबो फिसानो बुरजा एसे बिबो जादों एसे जारला दे होमब्लालाय बिदिनो खालामसै आंबो इउ एन आवनो हरसै प्राइभेटआवनो मोजां खाबालाय गभर्नमेन्टथाव क्लासबो मोजां जाया माथो जोंना गथ'फ्रा मोजां रोंब्लानो जाबाय ना दे बिदिनो जाथोंसै होमब्लालाय